उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गाहायै हारिमुआरि आरो रायजोआरि दोरोंफोरा माखासे गोबां दङ दा बेयाव सुबुं अनजिमा सानखो हिसाबै जोंनि बर' सुबुंफोरानो बांसिनै बे जिल्लायाव रायजो जानानै दङ दा बर'फोरजों लोगोसे माखासे हारिफोरनि सुबुंफोराबो बे जिल्लायाव रायजो जानानै दङ दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मेइन हारियानो जाबाय बर' बे बर'फोरा जों मिन्थिखायो बर'फोरा हारिमुआरि बिथिङाव जोबोद धोनि हारि बे हारिया उदालगुरि जिल्लानि सुबुंफोराबो बर' हारियाबो बर'हारियारि सुबुंफोराबो बे जिल्लायाव गुबैयै जोंनि धोरोम आसार खान्थि हारिमु बिथिंफोरखौ गाबथानानै सोलिबोदों जोंनि बर' सुबुंफोरा दख'ना गावनो दानानै दख'ना गाननाय बर' आइजोफोरा गामसा दानाय आर'नाइ दानाय बायदि हारिमुखौ बे जिल्लानि सुबुंफोराबो गाबथाबोदों गाबथाबोनानै सोलिबोदों दा धोरोमारि बिथिङावबो जोंनि गुदि धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमारि सिबियारिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव रायजो जागासिनो दं बिसोरो गोदोनि दोरोङारि जितु ट्रेडिसनेल धोरोम बाथौ धोरोम बोलि होनाय खान्थि बै खान्थिफोरखौ गाबथाबोनानै सोलिबोगासिनो जोंनि बर' गामिफोराव गार्जा होनाय खेराइ खुंनाय गासैबो जोंनि दोरोङारि सोलिबाय थादों दा दोरोङारि हिसाबै जोंनि हारिमु हिसाबै दानाय लुनाय धोरोम सिबिनाय गासैबो बिथिङाव उदालगुरि जिल्लानि बर' सुबुंफोरा जोबोद आखा फाखायै गावनि हारिमुखौ गाबथाबोदों फिरियै फिरि सोलिबोबाय थादों दा बे हिसाबै जोंनि मेइन जितु धोरोम जितु गार्जा होनाय बे गार्जा होनाया जोंहा बोसोराव खननैहै जोङो उदालगुरि जिल्लायाव नुनो मोनो हामबाय गार्जा आरो लोखि गार्जा बे लोखि गार्जाखौ जोंहा काति मासआव खुंनाय जायो लोखि गार्जायाव जोंहा फोथारनिफ्राय माइ आबाद मावनायनिफ्राय माइ लाबोनानै जोंहा न'आव थिसनफैनानै जितु माइनाव बरायनाय बै माइनाव बरायनायखौहो जोंहा लोखि गार्जायाव नुनो मोननाय जायो हामबाय गार्जा हिसाबै जोंहा बैसाग मासआव होनाय जायो बैसाग मासआव जितु जोङो गोजां बोथोरनिफ्राय गोलोम बोथोराव थांसिगोन बा बोथोर सोलायनाय हिसाबै बेमार आजारफ्रा जाहाथे जोंनि देहायाव बास्थाबा गाज्रि बार बारनायफोरा जोंनि गामिफ्राव जाहाथे बेमार आजार लाबोआ बिनि थाखाय जोङो हामबाय गार्जाखौ होनाय जायो दा बोसोराव खनसे फुर्निमायाव जों खेराइनायखौ नुनो मोननाय जायो उदालगुरि जिल्लायाव दा बेबायदिनो धोरोमारि बिथिङाव उदालगुरि जिल्लाया दोरोङारिखौ गाबथानानै सोलिबोगासिनो आरो हारिमु हिसाबै जोंहा माखासे बैसागु बैसागु फोरबो रंजानाय फोरबो मागो फोरबो बायदिफोरखौ जोङो उदालगुरि जिल्लायाव गाजा गोमजायै रायजोआरि जोंनि आफादफोराव जोंनि गामि आफाद रायजो आफादफोराव गाजा गोमजायै जोङो गसंनाय नुनो मोनो लोगोसे बैसागुखौ जोंहा बे मोनसे गामिफोर ज' जानानै जिथा गामि जिबाथा गामिफोर ज' जानानै बैसागु रंजानाय हिसाबै फांसन खुंनानै जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनाय बैसागु मेथाइ खननाय दिन्थिफुंनाय गेवलां आइजो मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बायदि दिन्थिफुंनायखौ जोङो बे फोरबोआवनो नुनो मोननाय जायो जोंहा बर' आइजो हिसाबै दानाय लुनाय गायनाय फुनाय ना खांख्राइ साम' हमनाय बेफोर दोरङारि जितु जोंनि हाबा हुखा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों नुनो मोननाय जायो आइजोफोरा गाव गाननाय दख'नाखौ दायो गाव जोमनाय जोमग्राखौ दायो आरो गावनि हौवा गाननाय गामसा बेफोरखौ दानायखौ जोङो दाबो दासिमबो नुनो मोननाय जायो बांसिन जोंहा साल खुन्था थाबाय साल खुन्थायाव जोंहा दानाय देनाय दानाय लुनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जोंहा जेखाइ खबाइ हेबनाय हाबा हारिमु बैफोर हाबा हारिमुखौ जोङो गामि खना खनाफोराव सोरबा बोराय सोरबा एसे जुवान बर' हौवाफोरखौ माखासे खम बिबांनिब्लाबो माखासेखौ जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जेखाइ खबाइ हेबनाय सान्द्रि संग्राय हेबनायखौ जोङो बर' सुबुंखौबो नुनो मोननाय जायो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि जिल्ला हिसाबै हाबा हारिमु आरो रायजोआरि धोरोम सिबिनाय रंजाथाय फोरबो रंजानाय फालिनाय बायदि बिथिङाव जोङो जोबोद जौगाखांनाय होननानै बुंनांगोन बे ओनसोलाव जोंहा जोबोद खुगा मेथाइ जोनोम जाबाय बैसागु मेथाइ जोनोम जाबाय आरो माखासे बिथिङाव जोंहा जौगाखांनाय होननानै बुंनांगोन